ہاں ہیلو پولس اسٹیسن جی سر ہمارے یہاں آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے دو لوگ دو ٹرک آپس میں بھڑ گئے ہیں اور کافی آگ لگ چکی ہے جس کی وجہ سے جلد از جلد ایک ایمبولینس اور ایک فائر بریگیڈ کی ضرورت ہے جی سر اسے جلد از جلد آپ بھیج دیں جی جی کافی شدید آگ لگ چکی ہے جس کی وجہ سے جیسے کافی لوگ زخمی ہیں اور کئی دکانیں جل رہی ہیں اور جس کے لیے ایمبولینس اور فائبر بریگیڈ کی ضرورت ہے آپ جلد جلد از جلد اس کو بھیج دیں جی سر جی جی جی یس یس سر یس یس یس جی جی سر اس کو بھیج دیں نہیں نہیں سر کافی زیادہ سخت آگ لگ چکی ہے کافی لوگوں کی حالت نازک ہے اگر ایمبولینس وقت پہ نہیں آئی تو کافی لوگ لوگوں کی جان جا جا سکتی ہے جی جی آگ بھی بڑھ سکتی ہے کافی زیادہ آگ لگ چکی ہے جی جی جی سر جی سر جی جی پتا ہے مظفر نگر جی یہیں لگی ہے جی جی جی جی سر جی جی جی سر جی سر جی دو دو ٹرک دو ٹرک آپس میں بھڑ گئے تھے جی جی جی سر جی جی کافی زیادہ نازک ہے حالت جس کی وجہ سے کافی لوگ بیما کافی لوگوں کو بھی شدید چوٹ آئی ہے اور کافی لوگ زخمی ہیں جان جانے کا بھی خطرہ ہے جی اور آگ بڑھی تو اور آگے بھی جا سکتی ہے جانیں جی سر جی سر جی سر جی جی جی سر اوکے سر آپ جلد از جلد اس کو بھیج دیں تاکہ آگے اس کا خطرہ نہ ہو اور لوگوں کی جانیں نہ جائیں ہاں جی سر جلد از جلد بھیجیں آپ اوکے تھینک یو سر